हाँ यह उस समय की बात है जब मैं कक्षा बारहवीं में था और मैं अपने दोस्त मतलब अपने दोस्तों के समूह के साथ ग्रुप के साथ फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा था तो प्रैक्टिकल में जो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता चीज़ों को ठीक ढंग से करता नहीं था घबरा जाता था तो मुझे बहुत परेशानी होती थी उसके साथ ऐसे करने में लेकिन मैंने अंत में चीज़ों को सम्भाला और लास्ट में चीज़ें सब ठीक हो गईं